جی ہاں ان علاقوں کے طلبہ اسکولوں میں دوڑ میں شامل ہوتے ہیں دوڑنا چھوٹے بچوں کو صحت مند رہنے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ یہ ان کی جسمانی اورذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے دوڑنا ایک بہترین ورزش ہے جو چربی کو جلا سکتی ہے وزن کو کم سکتی ہے دل کے صحت کو بہتر بنا سکتی ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتی ہے دوڑنا بچوں کو ان کے توجہ صبر اور عزم کی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے دوڑنے کے کچھ فوائد دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتی ہے ان کی خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہے ان کو تفریح اور خوشی دے سکتی ہے